हलो मैम आप कंचन डॉक्टर बात कर रही हैं मैम वो मेरे दांत में प्रॉब्लम आ गई है वो दर्द कर रहा है तो आपकी क्लिनिक तक वो उस मैम खाया कुछ नहीं था वो जो नीचे है ना जो लास्ट में जो दांत आता है वो नया वो आ रहा है तो वो बहुत दर्द कर रहा है हाँ हाँ तो मैम इसमें ना इतना दर्द होता है इतना दर्द होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है तो इसके इलाज़ के लिए इसका क्या इलाज है आप बता सकती हैं क्या मैम तो मैम आपका क्लिनिक कब से कब तक खुला रहता है अच्छा मैम ठीक है मैम तो उसमें अगर अभी हाँ मैम अभी ये जो क्या अभी इसमें दर्द हो रहा है तो कुछ देर के लिए इसको अगर जी मैम और एक प्रॉब्लम ये थी कि मैम इसकी ऐसा लगता है कि इसी की थोड़ी सी झनझनाहट टाइप का होता है तो उसके लिए क्या दवा चाहिए जी मैम थैंक यू और मैम और अभी मतलब जादा दर्द हो रहा है तो इसके लिए अभी कोई मेडिसीन लेनी चाहिए

धन्यवाद मैम